हॅलो हांव सिया कामत उलयतां हांवें आत्तां फोंड्यां सावन मडगांव वचपाक कॅब बूक केल्ली आनी हांवें ताचे चारशे रुपया जीपे केल्ले बट आतां हांवें कॅब कॅन्सल केला आनी म्हाका रिफंड जाय आशिल्लें म्हजो हो नंबर सॅवॅन त्री णायन त्री फोर एट टू जिरो फाय सॅवॅन ह्या नंबरार म्हाका मातशें रिफंड करता